म्हाज्या आवडीचो कोंकणी उतरां वा वाक्प्रचार जो म्हणजे आसा तो सगळ्यांनीच आयकला आसतलो आमी कितेंय जाल्यार आमी रोखडींच हें म्हणटा की कुत्र्याची शेंपडी वांकडी ती वांकडी ती सरळ कर कितकी सरळ कर ती सरळ जावपाना आनी हेजो अर्थ असो म्हणटा तो एक उदाहरण दिलां कुत्र्याचें मात तें एकच्युली लागता मनशाक म्हणजे एक मनीस आसा जो सदांच वांकडो वांकडो म्हणजे फक्त फिजिकली असो न्हू आ शरिरान शारिरीक रुपान वांकडो असो न्हू बट तो मॅन्टलीच वांकडो तो कितेंय करता तो स्ट्रॅट फोवर्ड कांय करचो ना वांकडेच इतून करतलो तो आनी ताका तूं कितकेंय कितें सांग तो केन्नाच सरळ जावपाना म्हणजे म्हणूं शकता आमी एकदा खंयच्या फातराचेर तकली मारलेल्या भशेन एक मनीस आसा ताका जर तूं सांगलें चल की बाबा आरे हें कर हें कर तो बाबा तो आयकचो ना तो आपल्याक जाय तेंच करतलो आनी तूं ताका कितकेंय सांग तेजी शेंपडी वांकडी म्हणजे ताका कितकेंय सांग तो आपल्या आसा ताचो स्वभाव जसो आहा तसो वागतलो तूं जर ताका कितकें सांगलें म्हणटच तो चॅंज जातलो सुदारतलो अशें कांय ना कोंकणीचे थळावे उलोवपी म्हणी म्हणजे आनी तुमकां अभिमान कित्याक दिता अशी अभिमान दिता कित्याक कोंकणीचे जे म्हणी आसा पळय ती आमकां बरी आयकपाक बरी दिसता आमी जशीं गोंयचीं आसा तशी आमची भाशा जशीं फुडें वता तशी आमकां बरी दिसता की आरे आमच्या भाशेक आतां एक प्लेटफोर्म गावता स्टेज गावता एक स्थान गावता इम्पोर्टन्स गावता म्हणजे म्हत्व गावता आनी ह्या खातीर अभिमानाची अशी गोष्टी दिसता बट जी कोंकणीचे जे म्हणी आसा आनी कितें आसा हो आमचो गोंयचो क्लचर दाखयता फक्त आमची कोंकणी भाशाच फुडें वचना बट आमची गोंयची क्लचर गोवन क्लचर हो भाशेंतल्यान दिसून येता गोंयांत खुबशीं लोकां रावतात सगळ्या भागांत खूब तरेची भाशाय उलय जाली जाता म्हापश्यांत जी कोंकणी उलयतलीं तीच कोंकणी पणजेन उलयतलीं ना जाल्यार वास्कोन उलयतलीं पेंडण्यांत उलयतलीं अशें जायना आनी त्याच प्रमाणे वेग वेगळ्या भागांत वेग वेगळी थळावें उलोवप जाता आनी ह्याच खातीर म्हाका आमकां अभिमान दिसता की आमच्या गोंयच्या भाशे खातीर हें दिसता गोंयची भाशा जशी आयकपाक बरी दिसता तशीच गोंयचो क्लचर जो तुमी पयलो गोंयची संस्कृती जर तुमी पयली जाल्यार ती खूब सुंदर आसा ती ह्या थराव्या बी म्हणींतल्यान बी उलोवपांतल्यान जाणून येता आनी आतां जर तुमी जर पळयशीत जाल्यार कितकेशेच गोंयचे कितकीशीच गाणी आसात तीं आतां कोंकणी उतरां आसात म्हणजे आमी आयकलां आसतलें तें एक गाणी आसतालें म्हाजे राणी म्हाजे मोगा आतां हे जे वर्डस आसा जे शब्द आसा ते कोंकणीचे आसा शब्द आसा ती कोंकणींतली आसा आनी हे जे कोंकणींतले शब्द आसा ते आयकुपाकूच कितले सुंदर दिसतात आनी आमी जशीं गोंयकारां आसात तशे आमकां ते गोंयकारांक आयकपाक आनी सुंदर दिसता कित्याक आमची भाशा फुडें वता